بائک چلانے سے کیا ہوتا ہے بائک اسے چلانا چاہیے جو سیکھے ہوئے ہیں تو اسے چلانا چاہیے جو نہیں سیکھے ہوئے ہیں وہ نہیں چلانا چاہیے اسے بائک سے جو ہے جہاں ریتی زمین ہوتی ہے وہاں گاڑی پھنس جاتی ہے جو ہیں اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمیں نہ چلائیں کیونکہ وہ چلانے سے اس کو وہ ہم وہ جانتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہوگا مگر وہ وہ جانتا ہے کہ جو ہے آگے ہمیں نقصان ہوگا تو نقصان والا کام نہ کرے کیونکہ ہر چیز جو ہے سمجھ بوجھ کے کام کرنی چاہیے چونکہ گاڑی ہے جہاں ٹرافک والے جہاں ٹرافک کی گاڑی وہ جہاں پہ بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ بائک والے سوچتے کہ ہم نکل جائیں گے اسے دھیان سے اور دھیان دے کر کے نکلیں چونکہ راستہ اگر ہے تو ہم جائیں نہیں راستہ ہے تو ہم رکے رہیں اور اس چیز کو دھیان رکھیں اور آگے یہ نقصان نہ ہو اور آئندہ اس چیز کو جو ہے ہم لوگ مانیں اور اس چیز کو جو ہے جانیں اور اس چونکہ یہ سب جو ہے کرنے سے ہوتا ہے اور جب جب کیا جاتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو جو کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس چیز پہ دھیان دیں اور یہی بات ہے اور لوگوں کو معلوم دیں کہ جو ہے روکیں سمجھائیں بجھائیں کہ اس طرح کی یہ بات ہوتی ہے چونکہ رکس نہ کھیلیں اور ہر اپنے کو سمجھیں اور ہر چیز جو ہے یہ نقصانات والے کام نہ کریں اور